गाॾियूं हूंदी आहिनि ईअं स्कूटर ऑला उबर रिक्शा साइकल गाॾी बाइक स्कूटी रेल गाॾी हवाई जहाजूं टैम्पो आटो ई रिक्शा